क्या जानवरों को चरने के लिए हरे भरे चारागाह आस पास हैं क्या आपने ख़राब जलवायु कठोर मौसम प्लास्टिक पानी की कमी आती है जैसे पर्यावरण के परिवर्तनों के कारण जानवरों पर कोई बुरा बुरा प्रभाव देखा है हमारे यहाँ आसपास में हरा भरा चारा है लेकिन आते हैं कोई लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं कोई कूड़ा फेंक देते हैं कोई स्वच्छ कर दे स्व कर देते हैं इससे क्या होता है घास सूख जाता है हमारे यहाँ चारा का कोई कमी नहीं है बहुत सारा चारा है हमारे यहाँ खाली मैदान है जहाँ जानवरों का आसानी से चारा चराया जा सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे यहाँ कचरा अधिक फैला देते हैं जिससे कभी कभी हम घासों के लिए अत्य अधिक दूर जाना पड़ता है प्लास्टिक फेंक देते हैं प्लास्टिक फेंक देते हैं कूड़ा फेंक देते हैं स्वच्छ करते हैं इससे घास सूख जाता है जिससे पर्यावरण का पर्यावरण को हानि होता है पानी कभी चला आता है कभी बाढ़ आ जाता है जिससे घास सूख जाता है कभी धूप से सूखता है कभी पानी से सूखता है मौसम में भी बदलाव आते रहता है हर एक चीज प्लास्टिक पानी धूप उप कभी बाढ़ें आ गया उसी में ढल गया फिर भी चारा में कमी पड़ जाता है नहीं तो चारा मिल जाता है मौसम की वजह से भिन्न होता है कभी डह गया कभी सूख गया कभी उगा ही नहीं खाली मैदान है जिससे हम लोग को जानवरों को आराम मतलब खुल के चराते हैं कभी कभी ऐसा होता है जहाँ कचरा अधिक फैला देते हैं जिसमें कभी घासों के लिए बहुत दूर दूर दूर दूर तक जाना पड़ता है बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ घास लेने के लिए